हम ऑनलाइन वेबसाइट सॅं एगो पेनसिल खरिदलहुॅं कलर पेनसिल जे हमरा बड़ नीक लागल ओहिसँ हम ड्रॉइंगो बनेलहुॅं आओर किछु लिखबौ आर करै छी हाइलाइट वगेरा किताबमे करै छी हमरा बड नीक लागै छै एगो दूगो सहेली भी पुछलखिन की कहाँ से लेलिए तऽ हम उनका सभके कहलिए कि हम ऑनलाइन पेजसॅं लेलियै हन अहूँ सभ अगर लै लऽ चाहे छियै तऽ लऽ सकलियै हन